फिफटींन ऑगश्ट नायनटीन फोटी सेवेन भारताचो स्वतंत्र दीस वीस ऑक्टोबर नायनटीन नायनटी सिक्स हो म्हजो जल्मदीस म्हाका खोशेन बरयल्या सवसारांत हाडपा खातीर हांव देवाचो उपकार मानता णव डिसेंबर टू थावजंड नायनटीन म्हज्या नोकरेचो पयलो दीस म्हाका खूब खोस जाल्ली ट्वेंटी थर्ड मार्च टू थावजंड ट्वेंटी कोविडाचो लोकडावनचो पयलो दीस हो दीस कोणूच विसरचो ना वीस ओक्टोबर टू थावजंड ट्वेंटी त्री स्वताच्या पयशानी जपानाक म्हजी पयली अंतराष्ट्रीय भोंवडी